हून मेरा जेह्ड़ा अगला कव्शन ऐ ओह् ऐ कि स्माल ऐंड मिडियम साईज बिजनस ते जित्थें दा में रौह्ने आह्ला कटरा शैह्र दा एह् बैस्ट अगजैंपल ऐ जिद्धर के स्माल होर मिडियम साईज बिजनस सारा कुछ अवेलेवल ऐ जियां के मीडियम साईज च अस लेई लैन्नी आं होटल इंडस्ट्री स्माल बिच्च अस लेई लैन्ने दकानां जियां छोटे ढाबे होई गे कोई होलसेल दकानां होई गेइयां कोई मनेआरी दी हट्टी होई गेई ते एह् चीजां अस स्माल बिच्च लेई लैन्ने आं ते जेह्ड़ी इकानमी ऐ ओह् कटरा उप्पर जेह्ड़ी डिपैंड ऐ ना एह् ऐ कोई सिक्स्टी टू सैवंटी परसैंट क्योंकि असें करोना काल बी दिक्खेआ हा जेल्लै करोना शुरू होएआ हा ते साढ़े इत्थें जेल्लै अस घरा बाह्र निकलदे हे असेंगी बंदा निं लभदा हा ते असेंगी पता लग्गेआ कि साढ़े इत्थें डिफ्रैंट स्टेटां जेहड़े लोग बाह्रले न ओह् किन्ने कम्म करा दे होर अपना घर कि'यां चला दे लेकिन इद्धर जो बी ऐ सब माता बैष्णो देवी दे ते अस बी उं'दे अग्गें गै कम्म करा ने ते माता बैष्णो देबी सिर्फ कटरे आह्लें दा घर निं चला दी डिफरेंट स्टेटां जियां जम्मू होई गेआ कठुआ जेह्ड़े सिटिज न कठुआ रामबन राम नगर ते रियासी पौनी पुंछ इत्थूं तक के कश्मीर दे बी कुछ लोग कटरै आइयै कम्म करदे न इन्न चीजें दा ऐहसास जेहड़ा बी होएआ असेंगी करोना काल च क्योंकि उसलै असेंगी पता लग्गेआ जेल्लै कटरा खाल्ली होएआ सारे अपने अपने घर गे ते कटरा दी पापूलेशन इन्नी जादा निं ऐ लेकिन जेह्ड़े जेह्ड़े लोग बाह्रा दा बसे दे सब तो जादा जियां में सनाया सिक्स्टी होर सैवंटी परसैंट जेह्की पापूल्शन बाह्रली ऐ इद्धर जेह्ड़ी इत्थै कम्म करा दी होर कम्म चला दी होर इक बैस्ट प्लेस ऐ जित्थें कि तुं'दा खर्चा बी घट्ट ऐ सोर्स आफ इनकम जादा ऐ क्योंकि एह् इद्धर साढ़ा जेह्ड़ा कम्म ऐ पैह्लें होंदा हा जून जुलाई दो म्हीने कम्म होंदा हा बाकी अस हाफ सीजन बिच्च लैंदे हे लेकिन अज्ज दा जेह्ड़ा टाईम ऐ जियां जियां टाईम अग्गें निकला दा डवैल्पमैंट होआ दी ऐ श्राईन बोर्ड ने थोह्ड़ी मती डवैल्पमैंट कराई बैष्णो देवी दी ते जात्तरा बी बधी ते ओह्दे कन्नै टाईम बी बधेआ ते जियां हून साल्ले दे बारां म्हीने साढ़े इत्थें बारां म्हीने कम्म ऐ जेह्ड़े दो त्रै म्हीने अस हाफ सीजन बोलने ओह्दे बिच्च बी कम्म आंदा एह् निं ऐ सिर्फ साढ़ा लोकल दा कम्म चलदा जेह्ड़े इत्थें कम्म करा दे ऐज ए लेवर एज ए रैंटिड शाप लैत्ती दियां जिनें ते जिन्ने अपना होलसेल कम्म कोई गरीब बंदा ऐ जेह्ड़ा ध्याड़ियां ला दा चूड़ियां बेचा दा कोई केसर बेचा दा सारें दा मतलब कि अच्छा कम्म चलदा ऐ होर साढ़ा कटरा बैस्ट इस लेई ऐ कि इक इद्धर इक ते चलो माता रानी दी पासीबिल्टी ऐ कम्मै गी कुसै गी अड़चन आंदी निं ऐ कम्म बड़ा ऐ करने गी बस एह्दे आस्तै थोह्ड़ी नालेज तुसेंगी बी होनी चाहिदी कम्म करने अस होर कम्मै दी कोई कमी निं ऐ होर साढ़ा कटरा इक साढ़ा ऐसा देश ऐ जित्थें तुसेंगी कम्म करने आस्तै जादा पढ़ाई लखाई दी जरूरत नेईं ऐ अगर तुस पढ़े दे निं ऐ ओह्दी कोई टैंशन निं ऐ क्योंकि अस इत्थें दिक्खने आं स्किल के बंदा करी केह् सकदा ऐ एह्दा ऐक्सपिरिंस किन्ना ऐ असें ऐक्सपिरिंस दा मैट्टर ऐ कि उन्नै कम्म कीते दा होना चाहिदी कुदै ते साढ़े कटरा आइयै कम्म करदा जियां बाह्र दे बड़े रेहड़ियें आह्ले न कोई मोमोस बेचा दा कोई आलू टिक्कियां बेचा दा कोई गोलगप्फे बेचा दा ते उ'नें पढ़ाई थोह्ड़े मैट्टर ऐ उ'नें बस एह् कि अपनी ध्याड़ी अवा ध्याड़ी बी कोई ऐसी गल्ल निं ऐ कि तुस जेह्ड़ी बाह्र शैह्रें च दिक्खो उत्थें ध्याड़ी बंदा कमाई लैग चार सौ पंज सौ क्योंकि पापूलेशन जादा ऐ लोकल उप्पर डिपैंड ऐ लेकिन कटरा इक ऐसा सिटी ऐ जित्थें लोग जात्तरुएं पर डिपैंड ऐं ते सेल ते कम्म दिक्खेआ जाए ते सारें दा इद्धर बैट्टर ऐ जेह्ड़े स्माल बिजनस करा दे उं'दा बी अच्छा ऐ जेह्ड़े मिडियम साईज जियां होटल इंडस्ट्री ऐ ओह्दे बिच्च बी सारें दा कम्म बारां म्हीने होर बड़ा गै इक बैट्टर कम्म ऐ बाकी जेह्ड़ा आने आह्ला टाईम ऐ जियां कि अज्ज कि यूथ गी कम्म निं लब्भा दा ते कम्म करने दी कमी कुद्धर बी निं ऐ लेकिन अज्ज कल जेह्ड़े यंगस्टर ऐ इ'नें कम्म करने दा मन गै निं ऐ अगर मन होए ते इक बंदे ने गल्ल आक्खी ही कि तुस सुआह् बी बेचन जाह्गे ना ओह् बी बिकी जाह्ग लेकिन तुसें बेचना आनी चाहिदी ते अज्ज कल लोकें इन्ना ऐ निं कम्म शम्म कि करने दा ऐक्सपिरिंस लेकिन साढ़ा कटरा इकानिमी बी दिक्खेआ जाए बिजनस प्राफिट सारें गी बराबर ऐ ओह्दे बिच्च कोई भेदभाव निं ऐ ओह्दे च सारे बराबर ही सारे कमा दे न भाएं ओह् छोटा स्माल इंडस्ट्री आह्ला ऐ मिडियम साईज आह्ला ऐ ते सारें गी बराबर ई